तऽ हियाँ पर उपलब्ध नहि छै तऽ हमरा कोना शहर जाइके हम करबेबै ने तऽ इएह सबके हमरा होस्पिटलमे सुबिधा छै नहि छै कि हमरा एम्बुलेंसके जे सुबिधा रहतै रऽ तऽ हमरा राति बिराति कोइ दिक्कत नहि होयतै रऽ घर जाइके लिए हमरा सोचबै अखनि हम की से हमरा राति भए गेलै हमरा केना जेबै ओहि घर

इएह सब हमरा होस्पिटलमे सुबिधा चाहिए हमराके से केनाहु करिके हमरा होस्पिटलमे सुबिधा मिल जाए कि से हमरा राति बिराति हमे आइ सकिए सरकारके इएह सब हमे कहबै कि सरकारके इएह सब करबाबैके चाही एम्बुलेंसके बेबस्था करि देथिन कि से हमरा केनहो बेबस्था करिके राति बिराति हमरा जाए आबै लखे सुबिधा हमरा रहतै नहि तऽ फेन हमरा दिक्कत होइ जाइत छै हमरा राति बिरातिमे